तिथिके समयके उल्लेख करैत पहिनेसँ कैब बुक करै छी हमसभ कतय जायके छी ओ जे फोन नम्बरपर कैब बुक कऽ रहल छियै तऽ अपन पिकअप लोकेशनसँ लअ कऽ आओर जहाँ हमरा जे छै जाय चाहे छियै तकर उल्लेख जे छै हम करि रहल छी आओर ओकरामे जे छै हमरासभ करै कि छियै जेना जोमैटो कऽ ई स्विग जे छै ओला कैब बुक करलियै तऽ हमरा जे छै एतुका फर्स्ट जे छै हम कत्तौ जाय लअ चाहे छियै तऽ ओतुका लोकेशन दैय छियै आओर गन्तव्य स्थान कि छी हमर गन्तव्य स्थानके भी बताए दै छियै ओकरा ओहि हिसाबसँ ओकर जे भी भाड़ा होइछै जे भी फीस होइ छै ओ चार्ज करै छै ओ चार्ज जे भी करलके ओकरा हमरा जे छै पहिले जमा करै के रहै छै या सीओडी भए जाइछै कैश ओन डिलिवरी मतलब पेमेन्ट पहुँचलाहके बाद जे छै हमरा पेमेन्ट करै छियै ओकरा सीओडी करै छियै आ नहि तऽ ऑनलाइन ओकरा पे करि दै छियै आबै छै हमरा ओ रिसीव करलकै फेर ओतय जे छै पहुँचेलकै अतबै टाइम जे छै ओकर जे बनै छै हमरा सभ दए दै छियै एकरासँ फायदा कि होइ छै जे कोनो तरहके टेंशन नहि हमरा जतय जाइके छै दस मिनट पहिने फोनपर ही सब किछु आबि जेतै ओ घर तक आओर हम जे छै ओ साधनसँ अपन जतय जा चाहे छियै ओतय पहुँच सकै छी तऽ ई एक अच्छा ऑप्शन छै अभीके समयमे आओर ई ऑप्शन जे छै बहुत अच्छा क्रान्ति अनले छै भारतमे अपन जे छै कत्तौ भी जाइ अबैमे जनताके गरीबसँ गरीब आदमीके कोनो दिक्कत नहि छै